यारहीं जनवरी उणवीह सौ एकानवे तेरहीं जून उणवीह सौ चोरानवे छवीं डिसंबर उणवीह सौ एकानवे सतावीह ऑक्टूबर उणवीह सौ सतहठ पहिरीं जनवरी उणवीह सौ नवानवे